बिहार सरकार असाध्य रोग से ग्रसित ओहन लोग जकर वार्षिक आय ढाई से तीन लाख रुपआसँ कम छै ओकरा सबकेँ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजनाके माध्यम से आर्थिक सहायता दै छै एकर तहत चौदह असाध्य बीमारीके इलाजके लेल राशि देल जाय छै एहिमे राज्यके बाहर इलाज करबै पर भी सहायता देल जाय छै ई योजनाके तहत बीस हजार रुपआ से लए केँ पांच लाख रुपआ तक के सहायता देल जाय छै मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष कमिटीके अनुशंसा पर सूचितमे शामिल चौदह बीमारीके अलावा भी अन्य दोसर बीमारीके इलाजके लिये सरकारके तरफ से एक लाख रुपआके सहायता राशि दैके प्रावधान छै योजनाके तहत सालाना कम आय आओर प्रदेशके सरकारी आओर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से मान्यता प्राप्त अस्पतालमे इलाज करबै वाला रोगी सब सबकेँ सहायता देल जाइ छै ई अस्पताल से इलाजकेँ लेल दोसर प्रदेशमे रेफर करै वाला रोगीकेँ भी ह्रदय रोग कैंसर कुल्हा रिप्लेसमेंट घुटना रिप्लेसमेंट एसिड अटैक सँ जख्मी बोन मेरो ट्रांसप्लांट हेपेटाइटिस ट्रांसजेंडर सर्जरी नेत्र रोग सहित चौदह टा तरहकेँ बीमारीकेँ इलाजकेँ लेल सरकारी सहायता देल जाइ छै